हमरा सबके जेना कोनो कपड़ा उपड़ा बनबैके कोनो अथी अबैया फायदामंद के समय अबैया तऽ हमसब जे छै से कपड़ा जेना कोनो पर्व भेल त्यौहार भेल ओहि समय सबटा काम ओम केला बाबजूद अथिके सामना करऽ पड़ैया हमरा सबके सिलाइ उलाइमे जेना बुनाइ भेल एहि सभके चुनौती एखन धरि हमरा सभके बहुत साइड से काम करऽ पड़ैया कठिनके सामना झेलऽ पड़ैया आँखि पर असर सऽ पड़ै छै लेकिन बहुत एहन कपड़ा होइ छै जाहिमे कि बहुत समय लगै छै मतलब एक घण्टाके बदला दू घण्टा लागि गेल तीन घण्टा लागि गेल जेनाकि वर्क बला रहल सिलाइ ओहिमे हमरा सबके जे काज दैया कोनो कस्टमर अयलखिन या कोइ कपड़ा सीबै लए तऽ हुनका सबके काममे हमरा सबके बहुत चुनौती बला शङ्घर्ष झेलऽ पड़ैया जेकि मतलब ककरो खराब नहि होइ ककरो ई नहि होइ जे मतलब फेर दुबारा कहै लऽ आबै ओहि समय से रहैया जादा अथी लागल कठिन के सामना करऽ पड़ै छै आ बहुत लगन से बहुत बारीकी से कपड़ा के हमरा सबके पूरा करऽ पड़ैय